आम जीवन में मानव योग और व्यायाम एक ही रूप में मना मानता है क्योंकि सुबह उठ कर वह एकसाइज़ में भी करता है और योग भी करता है जिससे उसका शरीर मजबूत और बाकी नेगेविटी से दूर होता है और एक अलग ही चमक दिखाई देती है योग करने से मानव जीवन का बहुत ही सही और मानव के शरीर में जो बहुत कुछ हो रहा है उसे भी ठीक होता है योग करने से हड्डियों में दर्द कम होता है या फैट वैट बढ़ने की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे योग करने से खतम हो जाती है और योग और व्यायाम दोनों स एक ही है परन्तु अलग अलग विषय बाँटता है योग योग में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि अपन बीमारियों को ले लो कुछ तकलीफ़ हो रही है या कमर दर्द हो रही तो ये इस इसे योगा व्यायाम में कन्वर्ट करेंगें और योग वह होता है जो सूर्यनमस्कार हो गया जो कि आय जीवन में मानव का एक पहलू बन चुका है उसे योग कहा परन्तु दोनों एक ही है